नमस्ते

हाँ होता है हाँ व्यापार करते हैं हाँ हमारे हमारे यहाँ सारे पौधे होते है निरालिया गुलाब फूल गेंदा नागफनी गेंदा सब तरह के गुलाब मतलब कई ढंग के आते है लाल पीला गुलाब है आपको और एक प्रकार का नारियल का नारियल का पौधा आता है नारियल का पौधा जैसा रहता है न उसी टाइप सलहा देने के लिये गेट पर लगाया जाता है तो आप सुविधा नहीं जानिए अभी हाँ गुलाब के तीन चार कलर आते हैं रेड और वाइट और पिंक आते हैं नहीं नहीं नहीं आप एक बार ले जाइए कोई नुकसान नहीं होगा ऐसा पौधा को समय समय पर उसको पानी देना पड़ता है सही समय पर खाद दी जाते है जहाँ से आप पौधा लिए वही बताएंगे की इसमे की क्या क्या करना पड़ता है वैसा जमाना नहीं रहा जो पौधा लगा दिए अपने पौधा फूल खिलने लगा वैसा नहीं हो पता है इसलिए सूख गया होगा हाँ खिलने लगेंगे समय समय पर उसका पोजिसन लेते रहिएगा और लाइट देख लीजिएगा जो भी आएंगे आपके रिलेसन में लोग देखेंगे कहाँ से पौधा लाए हो आप अप उनको बताइएगा अपने घर में जब लगाइएगा ज्यादा धूप नहीं क्योंकि ज्यादा धूप मिलने के बाद पौधा सूख सकता है लेकिन अभी कम धूप है उसका कुछ देर धूप लगाइए फिर भीतर कर लिया कीजिएगा लीजिए कुछ देर वरांडा में रखियेगा फिर उसको कुर्सी के नीचे रख दीजिए ये अच्छा रहेगा आह हाँ नॉर्मल मीडियम अभी धूप जाड़े है थोड़े दिन और हाँ गमला में अच्छा मिट्टी देके आप खेत से लाइएगा अच्छा मिट्टी फिर थोड़ा गोबर डाल दीजिएगा उसके बाद उसको कल विशेष टिप में जैसे कि कीड़ा लग जाने पर उसको स्प्रे करना पड़ता है और समय समय पर पौधों को डाक्टरी का जरूरत पड़ता है समय समय पर पौधों को जब पानी की जरूरत पड़े तभी देना चाहिए समझ गईं और कोई जानकारी दूँ ठीक है फिर